ہلو جی ہلو جی میں رائل سیلون سے بول رہا ہوں محمد واصف بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی جی بالکل جی جی جی یہ ہمارے دکان یہاں پہ بہت مشہور ہے یہ آپ ترکمان گیٹ سے آگے آئیں گے نا یہاں پہ جی جی جی کالی مسجد ایک مشہور مسجد ہے دیکھی ہوگی آپ نے کافی بار تو کالی مسجد کے بالکل آگے بڑھ کے جو گلی ہے کالی مسجد کی وہیں پہ برابر میں گلی کے اندر آپ جب گھسوگے نا جی تو سیدھے ہاتھ پہ جی جی سیدھے ہاتھ پہ ہے بالکل اچھا اچھا آپ کو بلیچ کروانی ہے شیونگ کروانی ہے اور شاٹ ہیئر کٹ کروانا ہے جی اس میں ٹوٹل آپ کا خرچہ ہزار روپئے کا آ جائے گا لگ بھگ جی جی بلیس لگا کر کراؤڈ تو زیادہ ہی ہوتا ہے لیکن ہم مینج کر لیتے ہیں کوئی دقت والی بات نہیں ہے آپ آرام سے آ جائیے آپ ہمیں آنے سے جی جی جی تو ایسا ہے نا کہ آپ ہمیں آنے سے پہلے فون کر دیجیے گا چھٹی ہماری بس منگل کو ہی ہوتی ہے جی جی جی جب آپ چاہیں ایک بار آپ آنے سے پہلے فون کر دیجیے گا آپ کے لیے ہم جی جی جی بالکل ان شاء اللہ جب آپ ایک بار آئیں گے تو بار بار آئیں گے اور اور لوگوں کو بھیجیں گے ایسا کام کریں گے ان شاء اللہ جی جی بالکل آ جائیے ٹھیک ہے سر اوکے